हलो हा ॿुधायो हा हा ॿुधायो हा भेण मां घर में भाॼियूं मोकिलींदी आहियां असांजी शइ जाम सुठी हूंदी आहे कहिड़े बि ग्राहक खे काई बि शिकाइत न ईंदी आहे तव्हांखे छा खपेव उहो ॿुधायो अच्छा अच्छा मूं वटि हर हिक सभु भाॼी मिलंदव जेकी तव्हां खे खपेव तव्हां भले मूंखे लिस्ट लिखायो जेको जीअं तव्हां चवंदा तव्हां खे घणनि ॼणनि जी रोटी खपेव ठहिराइणी अथव शादीअ में ऐं घणा वेला ठहिराइणी अथव उहो बि ॿुधायो त मां तव्हां खे उन जे हिसाब सां भाॼियूं ॿुधायांव थी अच्छा ॿ वेला रोटी खपेव त तव्हां मूंखे भाॼियूं ॿुधाईंदा वञो त मां तव्हां खे ॿुधायांव थी त उहे घटि थींदव कि न वधीक थींदव तव्हां मूंखे लिस्ट सॼी ॿुधाईंदा वञो हा वीह किलो ॿसर वीह किलो टमाटा टमाटनि जो अघु तव्हां खे ख़बर अथव न हाणे घणो आहे बाज़ारि में टमाटनि जो हिकु किलो अघु सौ असी रुपया थो हलेव मूं वटि वीह किलो खणंदव त मां तव्हां खे सौ सठि रुपए किलो सां ॾींदीमांव पर शइ जाम सुठी कहिड़ी बि शिकाइत न ईंदव सुठा मूं वटि शइ जाम सुठी अथव तव्हां खे कहिड़ी बि शिकाइत जो नो मौक़ो न मिलंदव तव्हां खे लॻेव कि शइ सुठी न आहे तव्हां मूंखे बिना चए वापसि मोकिले सघंदा आहियो शइ हा ॿुधायो वीह किलो मां ॿ किलो मोकिलियां सिधो तव्हां वीह किलो था चओ वरी ॿ किलो करे छॾियव भेण मुंहिंजी तव्हां विश्वासु हे ॾिसो तव्हां मुंहिंजो मुंहिंजो नंबर कंहिं ग्राहक खां वरितो हूंदुव मुंहिंजे त मुंहिंजे ग्राहक बि त ॿुधायो हूंदो कि हिनजूं भाॼियूं सुठियूं आहिनि ऐं सुठी क़्वालिटीअ जूं हूंदियूं आहिनि त तव्हां विश्वासु रखी मूंखे फोन कई अथव न

हा त मां तव्हां विश्वास बि वॾी शइ हूंदी आहे वीहनि किला वीहनि किलो टमाटनि जी जॻहि तव्हां अरिड़हं किलो थोरी ॻिदामिड़ी विझंदव भेण मुंहिंजी तव्हां सोचे सम्झी करे वठो तव्हां पंज किलो ॿ किलो जाम घटि आहिनि पंज किलो हाल फ़िलहाल मोकिलियांव थी कंहिं माण्हूअ जे हथु तव्हां पंज किलो वापिराए ॾिसो तव्हांखे सुठी लॻे शइ त खणिजो ॿिया वठिजो न लॻेव सुठी शइ त भले तव्हां बिना चए मूंखे वापसि ॾई वञिजो मां तव्हां खे तव्हांजा पेसा ओॾीमहिल ई वापसि ॾई छॾींदमि हा त पंज किलो टमाटा हा ॿुधायो अच्छा ॿियनि महिमाननि में तरियल भाॼी विझो आहे न तरियल भाॼी त मंझंनि जे टाइम में जाम सुठी लॻंदी आहे पाण वाङण भींडियूं पटाटा मिक्स में त जाम सुठा लॻंदा आहिनि ऐं हिन माहौल में त तरियल भाॼी त जाम सुठी लॻंदी अथव पाण उहो त तव्हांजी ॾिसो हर कंहिंजी सोच आहे उहो त मां कंहिंजी सोच खे मटाए न सघंदमि भले पंज किलो वाङण थी लिखांव ॿियो छा खपेव हा सिङियूं हूअं चालीहें रुपये पाव इन मार्केट में मां तव्हां खे टीहें रुपये पाव ॾींदीमांव तव्हां किलो खणो ॿ किला खणो तव्हांजी मर्ज़ी अथव जेतिरियूं खणो कढ़ीअ लाइ हिकु किलो बी ॿ किला बसि थी वियव हा ॿ अढाई किला अढाई किला वठी छॾियो तव्हां खे थोरो किफ़ायत सां लॻाईंदी मांव टीहें किलो हा त कढ़ीअ में ॿियूं भाॼियूं बि पवंदियूं आहिनि न ग्वार थींदी पटाटो थींदो वधीक करे त माण्हूं पटाटो ऐं रसि ई था खाइनि तॾहिं बि सभु भाॼियूं पवंदियूं सूरण पवंदो मेहा पवंदा बेह पवंदा आहिनि गोबी पवंदी आहे हा उहो त घटि बि थी सघनि हा उहो त वधी बि वेंदा आहिनि घटि बि थींदा आहिनि उहो तव्हां जो चवणु बिल्कुलु सही आहे हा त ठीकु आहे अढाई किलो सिङियूं करे छॾियांव हा हा ऐं पटाटा पटाटा घणा किलो खपनिव पटाटा वीह किलो पटाटा बि टीहें रुपये किलो अथव हूअं ॿाहिरि रेट मां तव्हांखे वीह किलो था खणो त पंजवीहें रुपए खां लॻाईंदीमांव मां तव्हां खे सभिनि जो अघु किफ़ायत सां लिखी मोकिलींदीमांव तव्हां अघु लाइ छुटल आहियो तव्हां खे हीअं शिकाइत न मिलंदव कि इहो अघु वधीक लॻायो अथई हीअ घटि ऐं ॿियूं कहिड़ियूं भाॼियूं खपनिव सावा मिर्च एॾियूं भाॼियूं पवंदियूं आहिनि कढ़ीअ में बिह पवंदा आहिनि पूरण पवंदो आहे मेहा पवंदा आहिनि